जे गेलेमु गेलेनाय बियो जे गामियारि मोनसे थुलुंगा होनायबा सुबुंफोरखौ मुलाम्फा खालामनाय जो जायनि जाहोनाव जोङो दा जोंनि हारि एबा हारि एबा जाथिनि थाखाय जे जोंनि आगुनि गेलेनाय जे गिला गेलेनाय बा जोलुर गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनाय बेफोरो जाहैबाय जोंनि आगुनि गेलेगिरि आरो बे जाबाय जोंनि गावखौ खेला हिसाबै बा गोजौआव स्पर्टस गेलेगिरि गावखौ सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै दैदेनलांनो थाखाय बा देखायलांनो थाखाय जों बे गेलेनायखौ गेलेनाय जायो जे जोङो आथिखालाव गामियाव बा ओनसोलाव गामि सिङाव जोङो जोलुर बा फुटबल जों बेखौ गेलेनाय जायो बेजों लोगोसे जों मानो गेलेयो होनबा जोंनि जे स्किल्स बा जोंनि देहा जोंनि फिटनेस जोंनि हेल्थ बेफोरो जोंनि थाखाय फुटबल गेलेयोबा जोंहा मोजां जायो आरो देहाया फिट थायो आरो बिजों लागोसे जोङो इक्सपिरिएन्स मोनो आरो जोंनि फुटबला जाबाय वर्ल्ड नि मोनसे गेम्स जायनि थाखाय जायनि जाउनावनो वर्ल्ड आवनो फुटबल खौ बयबो बाखनायो आरो बयबो गेलेनो मोजां मोनो आरो नायनोबो मोजां मोनो आरो इन्टारेस्ट लानानै बयबो नायनो अदियेन्स फोरबा नायगिरिफ्रा नायो आरो सापर्ट खालामो बेयाव फुटबलाव बयहाबो बियो मोनसे मोनसे इन्टारेस्ट बा बिहोमा दङ बिखौ बयबो मोजां मोनो फुटबल खौ नायनो मोजां मोनो गेलेनोबो मोजां मोनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बयबो सुबुं हिसाबै जोङो गोदोनिफायनो जे गामि ओनसोलफ्राव जुमब्रा नारें जुमब्रा बा माबा मोनसे लानानै जों जिथ्रिफोर खाथुमनानै जों गोदोनि समाव बल गैयैयाव जों बिफोरखौ गेलेनाय जायोमोन बियो जुमब्रानो जों बेल फिथाइ नारें फिथाइ बेखौ लानानै जों गेलेनाय जायोमोन दा बिनो आरोखि